हल्लो जी सर ठीक है कहलू है कि दू हजार पच्चीसमे जे चुनाव होय बला हय ओहिमे कोना कोन की हेतै अच्छा जी जी जी जी न एहेन केथी नहि कहै जे बढ़िऑं हो पढ़ल लिखल हो जी जी हॅं हॅं हॅं हॅं जी जी अच्छा ओ तऽ एकर अभी की चर्चा सब चल रहलइए अभी की चर्चा हय एकर अभी कोई है चर्चा पच्चीसके चुनावके अच्छा हॅं हअ एहनेके एहनेके चुनै के हय जेकर बैकग्राउंड भी ठीक होइ सबचीज ठीक होइ हॅं हॅं ओहि बात ने हम तऽ युवा छी अभी आगे के देखे के भविष्य ने देखे के हय जी आओर कहू जी जी जी अच्छा तैं तऽ समाजमे एकर तऽ परचार पहिने करैके ने पड़तै सबके जागरूक करैके होतै की ऐसेमे जे खड़ा भेला सऽ जे देखलक जेकर नाम चलऽ हय ओकरे दे देलक आ जेकर नाम चलै छै ओकर काम ठीक न रहै छै हॅं हॅं हॅं अच्छा हॅं हॅं चलू ठीक हबे तब